नमस्कार गोवानीज रेस्ट्रॉरंट न्ही तुमचे कडेन बिबिंका मेळटा आनी कितें आसा दोदल आसा आनीक पिनाग्र कुळकूस पातोळ्यो लेटरी दोस न्हेवऱ्यो लाडू पायस खीर बरें आसा म्हाका दोन प्लेट दोदोल एक पिनाग्र आनी दोन कुळकूस धाडून दी